हँ यौ अहाँकेॅं हम गाड़ी पर बुक करने छी अहाँ एतय गंदा राखने छियै एकर ज़िम्मेदारी अहाँ कहाँ लेबै अखन कोरोना क समय चलि रहल छै यदि कोरोना भए जेतै तहन की करबै किया तऽ कोविड नाइंटीन बहुत महामारी छियै बीमारी बहुत भारी छै अहाँ एतेक गंदा जे गाड़ी राखबै तहन केना अहाँ कोरोना भए जेतै अहाँ एना केना राखने छी सीटके